हमको लग लगता है कि अब हमारे बच्चों को बचत खाता खोलने का सुझाव देना चहिए ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए अपने भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ तो बचाकर रखेंगे तो अपना जब माँ बाप नहीं दे पाएँगे जैसे प्राइवेट में है वह टाइम से अपना तन्ख़्वाह नहीं पाए नहीं दे पाए तो बच्चे अपना पैसा दे करके फारम भर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं और वह यह अपना पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य की तैयारी भी कर सकते हैं कुछ समय जाने के बाद उनकी तैयारी हो सकती है और वह अपनी पढ़ाई में अपना उसका सहयोग ले सकते हैं बचत खाता बच्चों को बचत खाता बच्चों को समझाना चाहिए ताकि अपना वह थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचा करके रखे और अपने भविष्य के लिए उसको यूज़ करे